हमरा आरके की रहैए कि पहले हमरा आरके फोन नहि रहए जैसे पप्पाके फोन रहए पप्पाके फोन कभी लैले रहिए चला ले रहिए कभी मा नानी यहाँ गेलिए तऽ नानीके फोन लए लेलिए मामाके फोन लेके चलबै रहिए आओर किछु साल पहिले जेछै नहि हमरा आरके बटन वला फोन हमरा पप्पा देलकै रहै खरीदके जाहिसँ चलबय छिए जहिमे ओहिमे इन्टरनेट सेवासब नहि रहै खाली बात कए सकै रहिये आ जादा स्टोरेज या ई कैपेसिटी नहि रहय कि अहाँकेँ जेना इमेज भए गेले गाना सुनय सुनयके मन भए गेले इन्स्टग्राम चलबै के रहै तऽ इसब हमरा आरके नहि सुनने रहिये जाहिसँ हमरा आरके पूरा ई रहैकि खाना पीना इसब खाना पीना करनाए आओर ई सबके चलते जेछै नहि हमरा आरके फोन चलबैके आदत ई सब जादा नहि पड़ले आओर आइ काल्हिके बच्चाके फोन चलबैके आदत इतना बढ़ि गेलैकि ओकरा पते नहि चलैछे कि समय कि सुबह भए गेले कि शाम भए गेले कि रात भए गेले आओर फोन हमरा आरकेई रहए कि फोन हमरा आरके मिलले फिर फिर हमरा आरके लिअऽ नया फोन दू साल पहले ओप्पो ए फाइव सेवन जहिमे हमरा आरके अच्छासँ फीचर मिललै बड़ा स्क्रीन छै टच स्क्रीन छै आओर खाना खाना पीनाके बारेमे यूट्यूब से केना बनैत छै पूरा चलि रहलछै किछु साल पहले हमरा आरके रहै जिओ फोन जाहिमे अदानी अम्बानी जी छै नहि जिओ फोन लाँच करलकै रहै जेहिमे यूट्यूब से चलय रहै ट्रेंड चलय रहै फोर जी आइकाल्हि तऽ फाइव जी शुरु भए गेलै जाहिसँ हमरा आरके हाइस्पीड नेट मिलैत छै जाहिसँ कोइ चीजमे रुकावट नहि मिलैत छै कोइ चीज देखैमे या वीडियो भए गेलै इन्स्टाग्राम सोशल मीडिया चलबैमे हमराआरके इएह विचार है कि अच्छा फोनसे ई रहय कि पढ़ाइ लिखाइ व्यवस्था ई सबमे अच्छा मदद मिललै आओर हमरारीके खान पीनामे जे छै ने अच्छासँ विचार भेलै इएहसँ जहिसँ आइ इसबसँ पैसा कमेलिऐ आओर आइकाल्हिके माहौलमे इन्स्टाग्राम सोशल मीडिया यूज ई रहैकि हमरा आरके यूज करलिए भरपूर यूज करलिए जाहिसँ हमरा आरके इन्स्टाग्राम द्वारा या फेसबुक द्वारा पैसा कमबै कऽ मौका मिललै पैसा कमेबोके लिए दू साल भए गेले पैसा कमबैत कमबैत आओर पढ़ाइयो शुरु कए देलिए जहिसे आइकाल्हि सरकार व्यवस्था करलकै तऽ ई सब समाचार हमरा आरके आजकल वेबसाइट या मोबाइलमे स्मार्टफोनके थ्रू छै नहि वेबसाइटमे सूचना मिल जाइत छै हमरा आरके इएहसँ विचार भए जाइत छै कि करिऐ इएह करबै इएह ओएह करबै